जय झूलेलाल मुंहिजी किताब जो मक मक़सदु हुयो जीवन जो जीवन जीअण जो महत्व छा आहे मां उहा किताब पढ़ी हुई कई बार पढ़ण जी इच्छा थींदी आहे की पाण इहे मनुष्य जनम वठी करे आया आहियूं हिनखे कीअं जीअणो आहे कीअं हलाइणो आहे कहिड़े रस्ते ते हलाइणो आहे ऐं उन सां ई कुझु अनुभव मिलंदा आहिनि ऐं आहिड़ियूं किताबूं हूं जेके पढ़ण जो ॾाढो शौक़ु थींदो आहे की जीवन में पाण इहे मनुष्य जनम वठी करे हिन खे कहिड़े रस्ते ते हलाइणु खपे छोकी रस्ता इहे मुंहिजो मन आहे इहे कॾहिं कॾहिं ग़लति रस्ते हली वेंदो आहे कॾहिं कॾहिं अहिड़े रस्तनि ते हली वेंदो आहे जंहिंसां माण्हू बरबादु थींदो आहे त मां अहिड़ी किताब पढ़ी जंहिंमें जीवन जीअण जूं कहाणियूं लिखियल आहिनि सुठियूं सुठियूं कहाणियूं लिखियलु आहिनि ऐं उन कहाणियुनि खे मूंखे बार बार पढ़ण जी ॾाढी इच्छा थींदी आहे एतिरी इच्छा थींदी आहे की मां उनखे पढ़ंदो रहां उन मां मूंखे कुझु ॾाढा कुझु अनुभव मिलंदा आहिनि जीवन जीवण जीअण जा छोकी जीवन जेको मिलियो आहे इहो बार बार मिलिणो कान्हे हिनखे ॾाढो कुझु संभाले संभाले करे हिनखे हलाइणो पए थो ऐं मुंहिंजो इहो ई मक़सदु आहे की इन जीवन जे महत्व जो मतिलबु छा आहे हुन ते के डाइरेक्टर जी सुठे ॾींहुं एक्टर सां इहा कोई फिल्म ॾिसण जो मूंखे ॾाढो शौक़ु थींदो आहे की मां इहा फिल्म ॾिसां छोकी उन जे ज़रिये कुझु ॾाढियूं कुझु मूंखे अनुभूतियूं मिलियूं की जीवन में पाण खे कीअं हलणु खपे ऐं कीअं रहणु खपे कीअं वहिंवारु करणु खपे उन जी उन किताब मां ई मां ॾाढो कुझु सिखण जो मूंखे अनुभव मिलियो जय झूलेलाल